इत्थै साढ़ै कोई निं ऐ भाई एह् आक्खै कोई जे हिन्दू धर्मै च कोई इक दूए कन्नै भेदभाव करना जां कुसै दे जाना औना नेईं ओह् अस इ'यां रली मिलियै रौह्न्ने आं सारे इद्धर कोई निं ऐ साढ़े बिच ते शैल अस रली मिलियै रौह्न्ने आं कोई ध्यार मनान्ने आं ओह् बी शैल रली मिलियै मनान्ने आं इक दूए दे जन्ने आं औन्ने आं ते हुन एह्का कोई आखै जे इक दूए दे जाना औना नेईं भेदभाव करना कुसै कन्नै अस ओह् बी नेईं करदे हैन साढ़े एरिये च इत्थै कोई निं करदा भेदभाव बी अस हुन उं'दी हीखी र'वै कुसै दी ते अस उं'दे जन्ने आं हुन साढ़े घर औंदा कोई जे ओह् साढ़ै औंदे जंदे अस कुसै कन्नै साढ़ा इस एरिये च कोई भेदभाव नेईं ऐ ते अस रली मिलियै बड़े प्यार कन्नै रौह्न्ने आं हां ते होर कोई आखै असें ई कोई परेशानी ऐ जां कोई किश असें ई कोई परेशानी नेईं ऐ